हाँ नमस्ते हाँ सर हमको मछली चाहिए आपके पास कौन कौन सी हैं मछलियाँ हमको बताइए हाँ तो पहिना हमको नहीं चाहिए रोहू आ नयन और प्यासी है क्या अच्छा अच्छा हमारे यहाँ तिलक महोत्सव का कार्यक्रम है बा बाईस तारीख को तो हम पता लगा रहे थे कि आप यहाँ मिल जाती तो ले लेते न चलिए चलिए हाँ हाँ ठीक है चलिए अच्छा तो कैसे हैं दो कुंटल वो चाहिए रोहू चाहिए और दो कुंटल के लगभग प्यासी दे दीजिए आ और नयन कितना बताए हैं नयन मतलब आपके पास उपलब्ध है अच्छा अच्छा तो पाँच कुन्टल नयन कर दीजिए अच्छा अच्छा कितना प्राइज चल रहा है इन सभों का

हाँ हाँ हाँ हाँ तो कहने का मतलब थोड़ा सा सस्ता आप कर देंगे तो हमको थोड़ा रा हाँ कंसेसन हमको करेंगे तो थोड़ा सा हम इसलिए आपको फोन किए हैं कि मंडी से उठा रहे हैं आप के पास तो रहेगा ठीक है समझ के लगा दीजिएगा तो हाँ बाइस बाइस अप्रैलवा को लिख लीजिएगा ये हाँ बाइस अप्रैल को आ बाइस अप्रैल को लिख लीजिए और हमारे यहाँ पहुंचाना पड़ेगा आपको हूं हूं इसमें हाँ हाँ भाड़ा दे देंगे आने पर कितना भाड़ा लगेगा अरे बबूरियें जाना है सर हाँ पाँच सौ चलिए ठीक है इसलिए कि हमारे पास समय नहीं है हमारे पास कार्यक्रम है तो समय तो जानते हैं आप आदमी भी नहीं है सब लेबर ओबर गए हैं वहाँ पर टेंट ओंट लाने के लिए हाँ हाँ तो अपना आपका किराया दे देंगे और जो आपका हाँ हाँ जो बनता है आपका वो सब सिस्टम हमको पूर्जा लगा के बकायदे से दे देना ठीक है सर हाँ हाँ ठीक है पुर्जा रहेगा तो हमको मिलाने में ठीक ठाक रहेगा न तो हमको पूर्जा आ आप हाँ लेकिन एक बात है कि समय से हमारा माल जो है न